आं आं हां सांग आं हय हय बरोबर आसा बरोबर आसा गेल्या पावटी

हय कशे ते आसा ते आमचे म्हजे जे आसा ते बार्देश बाजार जे हांव हँडल करता ते आतां म्हापशां सिटीन आसा तर आतां ये तुवें म्हणले तशें हळडी कुकूमा खातीर गेल्या पावटी आमकां कस्टमर्स खूब आयिल्ले आनी मेन करुन ह्या पावटी टूथपेस्ट जास्त खपल्या बाकीचे वस्तू आतां तुमच्या कडल्यान आमी ये च्या पावडर घेतिल्लो तो हंड्रेड ग्राम हड्रेड ग्राम घेतिल्लो कितें हेंच चितून की आमचे मेन टार्गेट हांकां मेन कस्टमर जे आशिल्ले ते हांकांच आपोवपाचे आशिल्ले एजेक्ट करपाक आशिल्ले तुमच्या कडल्यान आमी एक साबणूय घेतलां लायफबॉय मिडीयम सायज आसा पळय सो ये तीन गजाली ज्यो आसा ह्यो खूबश्यो आमच्यो खपल्या तर हाज्या खातीर आनी आमकां ओडर दिवपाची आसा म्हणजे फुडल्या आठवड्यान कळटले म्हाका कितले बॉक्सिस जाय पडटले ते तर हय हय लायफबॉय म्हणलें न्हय साबण जर म्हणलो जाल्यार तो चाळीस पंचेचाळीस रुपयान एक येता हँडवॉश तो म्हणजे साठ रुपया पन्नासाच्या वयर गेलो की तितले कस्टमर ते घेवपाक सोदना तांचे कशें आसता ते बल्क कॉन्टीटी म्हणजे शंबर दोनशे बायलो सुद्दां त्याच दिसा येतात जाल्यार त्या कोतान जर पळयत जाल्यार हो मातसो म्हारग पडू शकता आतां हाज्या परस जर धाकटी बॉटल तुमी जो धाडल्या ती व्हडली बॉटल धाडल्या व्हडली बॉटल धाडली तातूंत तो मातसो कॉस्ट जास्त जालो तर हे एक रिजन आसूं शकतां की ताचो खप कमी जालो आतां हें दुसरें आतां गेल्या आठवड्यान आमी ह्यो गजाली घेतल्या त्यो एक हजारच्या आसपास आसात जाय जाल्यार अशे दोनशें तीनशें अशें धाडात थोडी बॉक्सिस धाडून दिया पूण ताजी हांव गँरेटी दिनात जर खप आसा जर लोक व्हरतां अशे दिसलें जाल्यार मागीर हांव आनी ओडर दिवं शकता पूण पयलीच म्हाका अशी ती खूब अशीं बॉक्सिस धाडून दिवं नाकात

ना ना हे तीन हाजी ओडर घे तूं हांव फुडल्या आठवड्यान म्हजो मनीस फुडल्या आठवड्यान ही बॉक्सां पावय तूं बरे चल दवरतां बाय